हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे संसाधन जिसमें अगर सिंचाई के लिए नहर की बात की जाए तो इसमें काफ़ी किसानों को समस्या रही है क्योंकि वहाँ पर नहर का विकास नहीं हो पाया है और इसके साथ साथ जो गाँव से शहर के लिए रोज़ कोई न कोई काम ढूँढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वाहनों की भी बहुत सारी दिक्कतें पड़ती है क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो सरकारी बसे हैं वह आज भी वहाँ पर नहीं चलाई गई है सरकार के द्वारा और इसके साथ साथ अगर बड़े हॉस्पिटलों की बात करें तो बड़े हॉस्पिटल भी उस गाँव के आसपास नहीं है जिसमें महिलाओं को और स्त्री वर्ग के काफ़ी पर्सन को काफ़ी समस्या होती है जिसमें वह अपना इलाज कराने के लिए वैसे गाँव में ही लोकल लोगों से डॉक्टरों के साथ कराते हैं जिससे उनको काफ़ी असुविधाएँ होती है और हाँ हमारे क्षेत्र में एक केंद्र है एक केंद्र है जिसमें टीका टीका और टीकाकरण के के केंद्र के नाम से जाना जाता है जिसमें वैक्सीन संबंधित सभी सुविधाएँ उपलब्ध है इसके लिए इसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद